सोफा देखयमे नहि नीक लागैत रहए रङ्ग अच्छा नहि लागल सोफा रङ्ग अच्छा नहि लागल नीक नहि लागल सोफाकेँ देखिके मन विधुआइत रहैए रङ्गके कलर नहि रहैके कारण रङ्ग जे कलर चाहैत रही से नहि मिलल सोफा इएह छी सोफा